तकनीकें आज कल बहुत सारे बदलाव ला रही है जैसे हम पहले कोई काम करते थे तो हमें वही सामान नहीं मिलता था या खेती का काम करते थे या कोई इलेक्ट्रॉनीक का काम करते तो हमें सामान नहीं मिलता था आज के समय हम गूगल पर बोल देते है कि हमें ये सामान चाहिए गूगल हमें कहां मिलेगा तो गूगल हमें बराबर की जगह बता देता है सही जगह बताता है कि हमें यह इस जगह पर यह सारा सामान मिल जाएगा और संवाद के लिए बिज़नेस बढ़ाने के लिए भी हम यही करते हैं हम अपना जो भी कारोबार होता है वो ऑनलाइन चढ़ा देते हैं इंटरनेट पर तो किसी को कोई भी सामान मंगाना हो तो वह डायरेक्ट हमारे नए इंटरनेट वाले अकाउंट पर करके के मंगवा देता है और उससे जो भी मुनाफ़ा होता है वो भी हमें मिलता है और उससे प्रचार भी मुफ़्त में प्रचार भी हो जाता है ये सब चीज़ें है जो आज कल तकनीक की वजह से जो हुई है स्मार्टफ़ोन हुआ है जैसे आज छोटे से छोटा बच्चा कोई भी नई चीज़ सीख सकता है घर बैठे बैठे वो कंप्यूटर में कंप्यूटर चलाना सीख सकता है कंप्यूटर में वह नई नई चीज़ें सीख सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ बनाने सीख सकता है नई खाने की चीज़ बना सकता है खेती बाड़ी में आज कल नई नई युवाएँ युवा लोग जो भी है वो फ़ोन में से चला कर नई मशीनें बनाते जो खेती बाड़ी में सहयोग करती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तकनीक की वजह से बदलाव में आई हैं यह सब चीज़ें